जेह्ड़ा बॉलीवुड ऐ में बड़े सारे डांस जेह्के कीते दे कीते दा इंया ओह्दे कशा बड़े इंया सिखदे बच्चे ते अग्गें ते लोक कियां शुरू कीते दा नच्चना कियां शुरू कीते दा एह् डांस सिक्खना बॉलीवुड गाने कशा गै सिक्खे दा ते मिगी ते इंया लगदा कि जिन्ने सारें फिल्मां दिक्खियै जिन्ने गाने न जेह्ड़े बड़े चलदे बड़े बड़े चलदे न गाने ते उनेंगी दिक्खी दिक्खी लोग सिखदे उनें ई भी करदे फंक्शनें ई भी नचदे ते होर नच्चदे लोकें ओह् टीवी दिक्खी दिक्खी ओह् डांसर बनी गे एह् रियालटी शो दिक्खी दिक्खियै रियालटी शो चा किन्ने गै डांसर आए न उऐ बनियै कोरियोग्राफर बनी गे इंदे च ते बड़े सारे गाने न जिन्ने एवरग्रीन सांग्स न जेह्ड़े एवरग्रीन गाने न जिंदे पर लोग नचदे ते ओह् अज्ज बी चला दे ते जेह्ड़ा मिगी लगदा की ओह् अग्गें पंजाह् साल होर बी चलने पंजाह् साल बी चलने अग्गें ते बड़े गाने न तम्मा तम्मा गाना ओह् मोनिका ओह मॉय डार्लिंग ओह् गाना लोकें इंया दिक्खी दिक्खी नचदे ते अज्ज बी अगर कोई रियालटी शो च अगर एह् गाने बज्जन ते तां बी लोग तां बी बड़े शैल शैल डांस होंदे डांस जेह्ड़ा ऐ बॉलीवुड बड़ा रोल प्ले करदा क्योंकि लोग उसी दिक्खी दिक्खियै सिक्खै दे अगर गाने च पिक्चर अगर फिल्में च गाने नेईं होंदे हे ते लोकें कुत्थां दिक्खने हे गाने कुत्थां ते कुत्थां समझना हा की नच्चने आह्ली बी कला होई सकदी नच्चने गी लोग इन्ना स्पोर्ट करी सकदे